आठ हज़ार दो सौ बारह सत्रह हज़ार चार सौ तेरह अठारह हज़ार नौ सौ अठारह तेरह हज़ार पाँच सौ चौदह बारह हज़ार चार सौ चौदह